हिक सौ हिक ॾह हज़ार हिक सौ एकवीह हिक लख टेवीह हज़ार टे लख पंजहतरि हज़ार अठ लख यारहं हज़ार